जि'यां मिगी पता कि जेह्ड़ा मानसर ऐ एह् सांबा डिस्ट्रिक्ट बिच पौंदा ऐ ते मिगी लगदा ऐ की इत्थें बड़े सारे मतलब जानवर न इकोसिस्टम निं ऐ बड़े सारे जंगल बी हैन होर जेह्ड़े प्राकृति रूप कन्नै बने दे ठीक ऐ कन्नै सांबा जि'ले बिच मानसर दे अलावा होर बड़ी सारी जगह न जेह्ड़ियां प्राकृति रूप आस्तै बचानियां चाहिदियां ते आने आह्ले समें बिच जेह्ड़ियां गैब होई सकदियां असेंगी लगदा की असेंगी बड़े सारे इक इनीशेटिव लेई सकदे न जेह्दे कन्नै जेह्ड़े प्राकृतिक स्रोत न ते ओह् बची सकदे न

ओह् कदें बी उत्थें नेईं लैना चाहिदियां अगर लैओ तुस उंदा मिसयुज़ नेईं करो तुस असेंगी लगदा कि जे असेंगी बड़ी जैदा जरूरत पवै अस लेइयै चली जाचै ते इक्क ते अस उसी जिम्मेदारी कन्नै लैओ की इ'यां गंद निं फैलाओ इद्धर उद्धर फैंको नेंई सुट्टो नेईं इद्धर उद्धर उनेंगी बस जेह्ड़े एह् हून इनीशेटिव्स न ते असेंगी एह् लैने चाहिदे न ते मिगी लगदा ऐ की जेह्ड़े साढ़े लोग न इ'नें गी थोह्ड़ी एवेयरनैस दी बी लोड़ ऐ थोह्ड़ी जागरुक बी करना चाहिदा असेंगी सारेंगी गै सारे जागरूक होने चाहिदे सारे गै बोर्ड लान ते सारे गै रोकन टोकन ते इक्क दूऐ गी दिक्खियै की इद्धर गंद निं पाओ फैलाओ ते हून बी जि'यां इस बारी बी सरदियें च मतलब बारिश दी बजह कन्नै बारिश दी बजह कन्नै ओह् होइया मच्छलियां जेह्ड़ियां ओह् मरी गेइयां ते उं'दा बी कोई पता निं लग्गेआ कि होआ केह् उ'नें गी लोक ते आक्खा दे की बरखा कन्नै मरी गेइयां ते मेरे ख्याल बिच एह् ऐ कि लोग जेह्ड़े जंदे ना उत्थें ई ओह् कोई प्लास्टिक बगैरा होइया जां कोई चीज़ां बगैरा दे बिच कोई जां चीज़ां फैंका दे न गलत मिसयूज़ होआ दा उं'दा ते ओह् मिसयूज़ सुट्टा दे न ते ओह् मच्छलियां खा दियां उ'नें गी इं'दी बजह कन्नै बी मरा दियां बड़ी सारी मच्छियां ते झील बिच इक्क जैह्र फैला दा ओह् ते झील बिच एह् करो की ते जाओ दिक्खने गी ते शाढ़ी प्राकृति दा फायदा लैचे अस उनेंगी दिक्खो ते साढ़ी मतलब इक्ख खराब होई चीज़ ते परतियै निं बननी ऐ एह् ते अस उसी स्वस्थ रक्खने आं शैल रक्खने आं ते जेह्दे कन्नै साढ़ी एह् इक्क परानी बची र'वै थोह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा वातावरण ऐ ओह् साफ र'वै ते साढ़े जेह्ड़े एह्बी हैन मतलब कि लोग न ओह् सारे गै अवेयर होन सारे गै रोकन इद्धर उद्धर गंद नेईं फैलाओ ते मच्छियै गी शैल आं आटा पाओ जाओ ते गंदी चीज़ां नेईं सुट्टो इत्थें ते साफ सफाई पूरी रक्खो ते कन्नै बच्चें ई नेईं पता होंदा बच्चें ई असें सनाना चाहिदा बच्चा होंदा जेह्ड़ा ओह् होंदा छोटी उमर बिच उ'नें गी पता निं होंदा ऐ केह् करना ते उ'नें असें बच्चें गी गाईड करना चाहिदा ते स्कूल बी पढ़ाना चाहिदा कुदै बी जगह बिच जाओ असें ई अपनी एह् बच्चें गी समझाना चाहिदा की एह् चीज़ां इद्धर उद्धर नेईं सुट्टनी चाही दियां ते लैना गै नेईं चाही दियां अगर लैओ तुस सुट्ट नेईं जगह जगह इक्क साईड उप्पर कोई डस्टबिन बगैरा कूड़ादान बिच सुट्टी ओड़ो उ'नें गी ते केह् करना जि'यां अस लोकें गी अवेयर करगे जागरुक करगे उन्ना अस समझङन इक्क बंदा कोशिश करग सारे बल्लें बल्लें होंदे ते मेरे आखने दा मतलब एह् ऐ कि असें गी मानसरै गी जाना कुदै बी साढ़ा पर्यावरण ऐ साढ़ा वातावण ऐ उस्सी असें बचाना चाहिदा गंद निं फैलाओ वातावरण गी फैलाओ ते प्रदूशन प्रदुशत होने कोला बचाओ उस्सी